सब्जी बनबै छियै कभी मसल्लाके तेले घटि जाइ छै तऽ कभी हलको बुन्द तरकारीमे तेल धऽ कऽ सब्जी हम बना लै छी ओहि सभले हमरा कोइ हर्ज नहि छै जब निमक घटि गेल तऽ किनको सँ पैचो उधार लऽ कऽ चाहै छियै घरके स्थितिमे हम अपन काम कऽ ली धनियाँ मिरचाइ ई सभ दऽ कऽ धनियाँ मिरचाइ इहे सभ नून घटै से सब्जी बना लेलहुॅं कभी कमो निमक कभी जादहो निमक खाकऽ काम चला लै छियै बेर ज्यादा निमक पड़ि गेल तऽ ओहिमे आटा डालि देलहुॅं आटाके चाहे निम्बू गारि देलहुॅं तऽ कनि कम निमक भऽ गेल तऽ मीडियममे खाइ लाइकके नून भऽ जाइ छै अगर हर चीजके सुआद नूने सँ होइ छै तऽ इएहे चलते फीका सब्जी अपना होइ तऽ खिचाइ छै मीडियम मे दऽ कऽ हमे दै छियनि इएह कोशिश करै छियनि जे सभगोटाके सब्जी अच्छा लागैके कोशिश करै छियनि पहिले तऽ पियाज काटै छी तकर बाद लहसुन छिलै छी मिरचाइके तेलके फोड़न देलहुॅं जीराके देलहुॅं दऽके तरकारीके खूब भुजलौ खूब भुजैत भुजैत भुजैत भुजैत लाल कऽ लै छी जब लाल भऽ जाइ हइ तब ओहिमे पानी दै छी मीडियम सँ नून देलहुॅं नून दऽ कऽ तब सभ मसल्ला दऽ कऽ तरकारीके उतारै छी तरकारी उतारि कऽ तरकारी उतारि कऽ ओहिमे धन्नीके पात सब्जी मसल्ला ई सभ धऽ दै छी फेर दालि बनेलहुॅं भात बनेलहुॅं इएहे सभ सभ बनाकऽ अपना परिवार के खुशी कहै छी तब कभी निमक जब निमक हमरा शरीरके लिए बहुत फाइदेमन्द हइ जब दाइलो बनबै छी तऽ ओहोमे निमक लगै हइ खिचड़ी बनबै छी तऽ ओहोमे नून दऽ कऽ बनबै छी सभचीजमे नूनके ज्यादा हइ नून हरदी तऽ जादा घरमे खर्चा होइके कोशिश करै छी करै छी तकर बाद अहाँके दालि बनबै छी तऽ ओहोमे फोड़न देलहुॅं जीरा मिरचाइ देलहुॅं पानि देलहुॅं दालि भुजलहुॅं दालि भुजि के ओहिके बाद निमक देलहुॅं निमक दऽ कऽ कुकरके ढक्कन लगा देलहुॅं दस से पन्द्रह मिनट भऽ गेल सीटी मारि देलक दालि सिझा देलहुॅं इएहे सभके अपनेके काम छनि घरके औरतके काम छनि चुल्ही चौका घर दुआरि बाल बच्चा इएह सभ समहारैके एक औरत घर लछमी के इहे औरत के सम्मान छैन कि उ अपन घर पलिवार के सुरक्षित रखै लऽ मिलाव मे रखैके चाही जाहिसे ओकर परिवार ओकर खुश रहैके चाही ओ अपना घरके परिवारके लिए सुरक्षित की से रखबैन जइसे उ सभ प्रसन्न रहथिन खाना खाकऽ बढ़िआँ से नीक से रहै के कोशिश अपना भैर लागल रहै छियैन हमसभ जे उ सभ खुशी रहै के चाही हमसभ टाइम पर खाना बनेलहुॅं टाइम पर बनाके धियापुताके इसकूल क्लास सभ भेजके हम भेजै छियनि इएह सभ हमर इच्छा रहै छनि